असांजे भारत मुल्क में महत्वपुर्ण ॾिणु ॾियारी जा ॾींहं हुंदा आहिनि ॾियारी राम भॻवान जे वापसि अयोध्या अचण जे ख़ुशीअ मनाएजी वेंदो आहे राम भॻवान जॾहिं रावण जो वधु करे वापसि अयोध्या सीता माता खे वठी आया हुया त अस हीउ त्योहारु ॾीआ ॿारे करे रोशनी में सभु चङी तरह दिलख़ुशि सां मल्हाईंदा आहिनि ॿारनि जा पेपर ख़तमु थियण खां पोइ ॾियारीअ जी ख़ुशीअ में ॿारनि खे स्कूलनि मां पंदरहां वीह ॾींहं जी छुटी मिलंदी आहे हर हिकु घर में साफ़ु सफ़ाई थी करे चङी तरह लक्ष्मी माता खे विराजमानु करण जी तियारी थींदी आहे धंदेधाड़ी पंहिंजे दुकाननि में फैक्ट्रियुनि में चोपड़ी पूॼा कंदा आहिनि लक्ष्मी पूॼा जे ॾींहुं घर में हट्रियूं खन वठी करे माण्हू उनमें पूॼा करे आरती करे ॾीओ ॿारींदा आहिनि पोइ ॿार ॿाहिरि वञी करे फटाका ॿारनि मौज सां उल्हास मल्हाईंदा आहिनि हिकु ॿिए जे आसे पासे में माण्हू मिठाइयां व्यंजन विरहाईंदा आहिनि ऐं पाण में ॾियारी जी वाधायूं ॾींदा आहिनि हिकु ॿिए खे नया कपिड़ा वठी ईंदा आहिनि ऐं छुटियूं बचियूं ॿारनि जी त घुमणु फिरणु बि ॾिया वञी करे ॾियारीयुनि जी छुटियूं युज़ कंदा आहिनि इअं सॼा भारतवासी ख़ुशी ऐं उल्हास सां ॾियारी मल्हाईंदा आहिनि